ہندوستان میں بہت سارے تیوہار منائے جاتے ہیں جیسے کہ عید بقرعید محرم دیوالی چھٹ ہم لوگ عید سے پہلے رمضان آتے ہیں جو کہ ایک مہینے کے ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ سحری کرتے ہیں پھر اس کے بعد پورے دن روزے رکھتے ہیں پھر شام میں افطاری کرتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو ہم لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ایسا ہے کہ نماز کے بعد ہم لوگ بیس رکعت کی تراویح پڑھتے ہیں جو کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور بیس رکعت تلاوت تراویح پڑھنے کے بعد ہم لوگ گھر جاتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں پھر فجر میں اٹھتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں اور ہم لوگ اس رمضان میں رمضان کے مہینے میں ہم لوگ صدقہ زکوٰۃ فطرہ اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اس سے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے اور غریب لوگ بھی اس کا کپڑا ہے کھانا پینا سب رمضان میں اللہ تعالی کی رحمت سے پورا ہو جاتا ہے اور عید میں ہم لوگ سب سے ملتے ہیں عید آتی ہے ایک مہینے کے بعد سب سے ملتے ہیں گلے گلے ملتے ہیں رشتے دار سے محلے والے سے عید گاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں لوگ بہت سارے لوگ جو کپڑا نہیں خریدتے ہیں وہ عید میں کپڑا کھریدتے ہیں سال میں ایک بار جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سب کو اور ہم لوگ اس میں سب سے ملتے ہیں رشتے دار لوگ سے اور گلے ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پھر بقرعید آتا ہے بقرعید ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے اللہ کے حکم سے قربانی کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اس کو قربانی کے وقت ایک کرشمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کے بھیس میں ایک دمبہ جانور رکھ دیتے ہیں وہاں پہ اور اس اس کو ذباح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بیٹے کو بچائے اسی دن سے ہم لوگ قربانی کا سلسلہ اشٹارٹ ہوا اور ہم لوگ کو جو بھی زیادہ اہم اپنے پسند کا جو چیز رہتا ہے جس کو ہم کو قربانی کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ گوشت تقسیم کرتے ہیں سبھی کو پورے غریب لوگ جو سارے سال تک نہیں کھا پاتے ہیں گوس اپنے بقرعید میں یہ سب لوگ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کا آتا ہے محرم جو کہ دس دن کا ہوتا ہے اور اس پہ غم کا مہینہ ہوتا ہے کہ اور ہمارے نئے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے حسن حسین ہمارے شہید ہوتے ہیں کربلا میں اور ان کو بہت ہی ساری کٹھنائی اٹھانی پڑتی ہے پیا پانی نہیں ملتا ہے سب کچھ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہے لیکن ان نے اس نے ایک پیغام پہنچایا اسلام کے لیے کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا اگر وہ نماز میں تھے سجدے میں تھے سجدے میں سر قلم ہو گیا لیکن پیغام دیے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے اور محرم کے ہم لوگ یہاں اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ نماز کا ایک پیغام دیا جاتا ہے اور اسی طرح ہم لوگ کا نویں دسویں کو روزہ رکھا جاتا ہے اور ہمارے دربھنگا میں بہت ایتیہاسک محرم ہوتا ہے ہر جگہ کھیل کا پردرشن ہوتا ہے ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک اور طرح طرح کے فن کا دکھاتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح محرم کا ہوتا ہے اور ملان چوک پہ ہم لوگ کا ملان کا ایتیہاسک کھیل ہوتا ہے جو کہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے